हमारे क्षेत्र में मुख्य श्रम कृषि रहा है प्राचीन समय से ही रोजगार के क्षेत्र में यहाँ पर कृषि को बहुत बढ़ावा दिया गया है और कृषि से ही हमारा देश चल रहा है ऐसा मेरा मानना है कृषि पर ही सभी लोग निर्भर हैं मजदूर भी कृषि पर निर्भर है और बड़े बड़े किसान भी कृषि पर निर्भर है इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा कृषि का प्रचलन भी है और हमारे प्रदेश में और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ और धान का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जिससे हमारे देश में थोड़ा सा विकास भी हो गया है कृषि पर निर्भर रह कर किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ भी हुआ है और बहुत सारा उन्होंने पैसा भी कमाया है इस कारण वह कृषि को बहुत ही ज़्यादा महत्व देने लगे हैं और कृषि से हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकास होगा ऐसा मेरा मानना है और कृषि से ही रोजगार के अवसर खुलेंगे क्योंकि हमारे देश और भारत देश में कृषि से ही बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न की जाती है और विदेशों पर इसे उचित मूल्य पर खरीदी जाती है अगर हमारे देश में कृषि न हो तो दूसरे देश का पालन पोषण संभव नहीं है ऐसा मेरा मानना है क्योंकि कृषि से ही हमारा देश चल रहा है और जिसे सरकार भी यह बात को मानने को तैयार है कि कृषि अगर नहीं की जाए तो किसानों से ज़्यादा तो अन्य लोगों को भी नुकसान है और ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि कृषि से ही हमारा देश चल रहा है कृषि से धान गेहूँ चना आदि फसलों तैयार की जाती है और जिससे हमारे दैनिक जीवन में जो भी जो अनाज वगैरह निकलता है दैनिक चीज़ों वस्तुओं में उपयोग किया जाता है ऐसा मेरा मानना है कृषि के क्षेत्र में हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया है और यह आगे भी बढ़ता चला जाएगा ऐसा मेरा मानना है इससे ही हमारे रोजगार के अवसर खुलेंगे और हमारा देश और भी आगे पहुँच जाएगा